मैं एक दिन मुझे शाल लेना था ठंड बहुत पड़ रही थी तो मैं अपने लड़के के साथ मैं बाइक से गई राजा तलाब तो मैं एक दुकानदार के पास गई शाल जहाँ बिक रहा था वहाँ अच्छी अच्छी शाल टंगी हुई थी तो उस वहाँ गाड़ी उड़ी खड़ा करने का बहुत अच्छा जगह था तो वहाँ हमारे लड़के ने गाड़ी खड़ा किया तो उसने कहाँ आइए दीदी शाल दिखाते हैं दो शाल दिखाया उसने बहुत अच्छी अच्छी शाल थी वहाँ तो अच्छा देखिये शाल हमने अच्छा से पसंद किया तो हमने दाम पूछा कितना है तो वो बोला दो हज़ार रुपया हमने कहा नहीं इतना दाम हम नहीं देंगे कम करिए तो लेंगे नहीं तो कोई जरूरत नहीं आगे देखेंगे तो फिर किसी तरह से उसने पंद्रह रुपए का मुझे शाल दिया पर वो शाल हम ले के आए हमको मान लीजिए हम अगले साल शाल लिये थे तो अभी भी उस शाल का कलर ज्यों त्यों है इतना बढ़िया शाल उसने दे दिया अभी भी तब से भी वह जब से ओढ़ती हूँ तब से आजतक भी सब लोग पूछते हैं कि ये शाल आपने कहाँ से लिया कहाँ से लिया ऐसा लगता है न्यू है अभी अभी खरीदा गया है बहुत अच्छा मार्केट में उसने शाल दिया था अच्छा सा हमने शाल लिया था और बहुत अच्छी चीज दिया था उसने बहुत अच्छे दुकानदार थे